سینٹر دہلی ضلع میں زیادہ تر پکوان مغلوں کے زمانے کے ہیں جو پہلے مغلوں کے زمانے میں تھے جیسے بٹر چکن ہو گیا چکن ٹکا ہو گیا چکن بریانی ہوگئی مٹن کباب ہو گئے بہت ساری چیزیں ہیں گلاب جامن ہو گئی کھیر ہو گئی بادشاہی ٹکڑے ہو گئے میٹھے کے اندر اور آئس کریم وغیرہ ہو گئی یہاں کھانے کے لئے آپ کو اچھا ایریا ہے جامع مسجد کا ہے جامع مسجد آ کر کھا سکتے ہیں جامع مسجد میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں چکن ٹکا فرائی چکن مٹن بریانی کباب کباب چکن کباب رول چنگیزی بٹر نان کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری اچھی چیزیں ملتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت زیادہ اچھا کھانا ہوتا ہے جامع مسجد کا سیخ کباب ہو گئے چکن رول ہو گئے چکن بریانی ہوگئی بٹر چکن ہو گیا چکن ٹکا ہو گیا بہت ساری چیزیں ملتی ہیں بہت زیادہ اچھا کھانا ملتا ہے یہاں جامع مسجد کے ایریے میں آ کر زیادہ اچھا ہے وہاں اچھا کھانا ملتا ہے وہاں آکر کھائیں